दान जोंनि बिदि सिख्रि सिख्लानि माबायावथ' दानि जुगाव मालाय फ्रि जाजोब्बाय जोंनि गोदोनि जुगावसोमोन मबाइल बो गैयामोन लोमजानाय साजानाय लेंहरलायनोबो हायामोन दा थांनानैसो लिंहैनांगौ दा दा गोदोनियाव आरो लेंहैनांगौसोमोन थांनानै दानिया नों हेल' होनबानो जाजोब्बाय गोदोनि बादि नंला दानिया गोसो बादि जाजोब्बाय गावबा गाव आखायाव मबाइल थाजोब्बाय बयनिबो सुबिदा जाजोब्बाय दा टाउन सहराव मानो थानो लुबैयो होनबा नों बेमार आजार जाबाबो दसेनो सहैब्रबनाय थांब्रब्बानो मोननाय जोंनि बे गामि ओनसोलाव नोङो मथरबो मोनस'वा माबो मोनस'वा लोमजानाय साजानाय एखम्बा समाव हास्लाबा एखम्बा समाव गारि नांगौबाबो मोना बिनि थाखाय दा टाउनाव थानो मोजां मोनो आरो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जेनबा जों बोराय बुरैफोराबो मानो होमबा नों लोमजाबाय साजाबाय बा माबा मोनसे नांगौ जाबाय बा माबा मोनसे जाब्रब्बाय समाव नों हथाथ खरि थांबानो मोनहैबाय आरो नों गामि ओनसोल सिङाव जाबा एखम्बा मोना गारिनिबाबो मोना एखम्बा नोङो सोरनावबा मबाइल बिथ'लायबाबो गैयिफोरनाव मबाइल बिथ'लायबाबो मोना बिदि जायो आरो दा ओंखायनो टाउनाव सुबिदा थाखाय थाहैनो लुबैयो आरो सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरै गासैबो मोजां मोनो आरो दा टाउनाव थानो ओंखायनो